चित्र तो पहले हमें बहुत हार्ड लगता था तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया ज्यादातर तो हम जो है इस समय चित्र स्कूलों में ज्यादा हम बनाते हैं हमारे बीच जो स्कूल के टीचर हैं वही मतलब बुलाते हैं चित्र बनाने के लिए जैसे कि बच्चे पढ़ते हुए बच्चे का मल स्कूल जाए टीचर को पढ़ाते हुए ये सब चित्र बनाते हैं और जो शौचालय गाँव में बना हुआ है अभी तो उसमें चित्र बनाए हैं तो उसमें क्या था कि खुले में कोई शौंच जा रहा था उनका चित्र दिखाए फिर से जैसे जंगली जानवर क बनाए उसमें चित्र दिखाते हुए की बाहर में जानवर अनवर भी रहते हैं जंगली शौचालय में जाए ये बनाते हुए चित्र हम बनाए काफ़ी और स्कूलों में भी चित्र बनाते हैं और कहीं भी जो जरूरत पड़ती है हमें बुलाते हैं चित्र बनाने के लिए काफ़ी चित्र हमें अच्छा लगता है बनाना अब तो काफ़ी हद तक हमारा यही रोजगार भी हो गया है चित्र बनाने की चित्र हमें काफ़ी अच्छा लगता है बनाना अभी तो हम काफ़ी इस समय काफ़ी हमारा कारोबार हमारा ये चित्र हो गया है चित्र बनाना ये हमारे लिए कला है हमारा रोजी रोटी भी है इस समय चित्र बनाना तो काफ़ी हद तक इससे प्रेरित हैं अब काफ़ी दूर तक तो हम लोग बुलाते हैं हमें चित्र बनाने के लिए स्कूल में दीवार पर घरों में काफ़ी हद तक मतलब चित्र बना लेते हैं इस समय हमारा कारोबार ही चल रहा है और का मतलब जो सब कुछ हमारा बहुत अच्छा लगता है चित्र बनाना हमें एक बार तो हम क्या है न चित्र बना रहे थे तो प्रधान जी गाँव के आए हुए थे देखते देख लिए दीवार पर बनाए हुए थे ये स्कूल की दीवार क्यों खराब कर रहे हो तो उसमें हम केवल ये बना रही थे कि बच्चे स्कूल आ रहे हैं और जो सब प्राइमरी स्कूल में जो खाना वाना भी बच्चों को देते हैं वही खाना वाना दिखा रहे थे उसमें खाना बनाते हुए खाना निकालते हुए बच्चे खाते हुए और खाना न खराब करें एक ये सब चित्र बना रहे थे अपने मर्जी से तो प्रधान जी देखे बोले यार बढ़िया चित्र बना तो सोचे खराब कर रहा इस वजह से दोबारा बोले ठीक है अब स्कूल के अंदर जब भी जरूरत पड़ेगी तुम्हें बुलाए हम बोले ठीक है फिर वो बुला लिए एक ही स्कूल में फिर साथ ही वही से धीरे धीरे हमारा काम काफ़ी लोग हमें पसंद करने लगे हमारे चित्र को अब तो चित्र हमारे लिए आसान हो गया पहले तो बहुत हार्ड लगता था अब तो ठीक ठाक है कोई परेशानी नहीं होती अब तो तुम हमारा कारोबार भी चल रहा इसी से तो सच कहते हैं सभी को चित्र सीखना चाहिए बनाना कोई पेट से सीख के नहीं आता कोई भी कल सब यही सीखते हैं अब तो अच्छा खासा चित्र बनाने समय काफ़ी खुशी महसूस होती है